प्रेस की आजादी के बारे में यह सूचना है कि आजकल प्रेस एक तरफा ही बातें करता है अगर बी जे पी को लिया जाए तो वो सब बी जे पी के पक्ष में ही ज़्यादातर बातें होती हैं और आप पीछे से जानते हैं कि ज़्यादातर लोग सच को सामने रखने में आजकल डरते हैं इसमें विश्वास करने के लिए तो ऐसा है कि वो चीज आप अलग अलग अगर आप प्रेस में देखें अलग अलग न्यूज़ देखें अगर न्यूज़ एजेंसी देखें तो सब अपने अपने तरीके से खबरें छापते हैं इनमें विश्वास तो हम मुझे पर्सनली मुझे नहीं होता अगर देखा जाए तो बीस परसेंट या तीस परसेंट ही है विश्वास करने लायक खबरें आजकल आती हैं क्योंकि ज़्यादातर या तो वह फेंक होती हैं या तो एक तरफा होती हैं तो उसके बारे में तो मेरा यही सोचना है कि प्रेस को आजाद रखना चाहिए ताकि जो भी न्यूज़ एजेंसी हैं वो थोड़ा खुलके अपनी बात लोगों के बीच में रख सकें धन्यवाद